جی میں لکو میڈیکل کل اسٹور سے بات کر رہا ہوں بتائیے جی جی بتائیے دوائیوں کا نام بتائیے آپ ہاں مِل جائےگی کتنے ایم جی لیکن ہاں مِل جائے گی اور بتائیے روٹاواٮٔرس من سی ایک سیکنڈ رُکیے یہ کتنی ایم جی میں چاہیے ہاں مِل جائے گا اور بتائیے نیکوپِن جی نیکوپِین ہاں مِل جائےگی یہ بھی یہ آپ لے لیں آپ کسی ٹائم آجائیں شاپ پر گیارہ بجے تک ہماری شاپ کھلی ہوئی ہے رات کو جی جی سب دوائیاں مِل جاتی ہیں آپ کا یہ ڈوکٹر پوچھ سکتا ہوں کون سا ڈوکٹر نے پرسکرپشن دیا ہے آپ کو ہاں ڈوکٹر طلعت عزیز کی ساری دوائیاں مِل جاتی ہیں ہمارے پاس سر انجکشن کے نام بتائیےگا مِل جائےگا اِس پہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے جو بھی ٹوٹل بیٹھےگا دوائیوں پر ویسے تو ہم میکسیمم دس پرسینٹ دیتے ہیں لیکن آپ کی جیسے دوائیاں زیادہ لگ رہی ہیں مجھے تو میں آپ کو بیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے دونگا اِس پر اچھا کوسمیٹک میں کیا کیا چاہئیں کون سا صابن کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے طرح کے صابن ہوتے ہیں ایلرجی والا الگ ہوتا ہے ہاں ہوم ڈیلوری ہو جائےگی بالکل اُس کا یہ ہے پانچ کلو میٹر کے اندر اندر جو ہوم ڈیلیوری ہوگی وہ تو فری ہوگی اُس کے علاوہ باہر جو آٮٔیں گے وہ پچاس روپے لگیں گے آپ کے جی آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ جامع مسجد سے جب آئیں گے لال کنویں پہ ہے روز گران ہے روز گران کے بالکل سامنے ہماری شاپ ہے آپ آجائیں کبھی بھی اور پھر بتا دیجیےگا ٹھیک ہے سر